دیہاتی اور شہری علاقوں میں کھیل کھیلنے کے طریقے اور ان کے تجربے میں کچھ خاص فرق ہوتے ہیں جیسے جگہ اور سویدھاؤں کے شہری علاقوں میں اکثر بہترین اسپورٹس فیسلٹیز جیسے کہ جم اسٹیڈیم اسپورٹس کامپلیکس اور ان ڈور ایریا ان ڈور اریناز ہوتے ہیں یہاں لوگوں کے پاس پروفیشنل ٹریننگ کے لیے کوچنگ سنٹر اور کلب بھی ہوتی ہیں دیہاتی علاقوں میں اکثر بڑی کھیت اور کھلی جگہ ہوتی ہے جو گیند بازی کبڈی اور ریسلنگ جیسے کھیلوں کے لیے اپیکت ہوتی ہیں لیکن یہاں پروفیشنل فیسلٹیز اور اکوپمنٹ کی کمی ہو سکتی ہے شہری علاقوں میں فٹ بال باسکٹ بال ٹینس سویمنگ جمنگ اور ماڈرن ان ڈور گیم جیسے آپشنس اویلیبل ہوتے ہیں پر دیہاتی علاقوں میں پرمپراگت کھیل جیسے کبڈی کشتی کھو کھو اور گلی ڈنڈا زیادہ لوک پریہ یا پسند کیے جاتے ہیں شہری علاقوں پر پروفیشنل کوچنگ اور ٹریننگ کی انتظام آسانی سے مہیا ہوتی ہے بچے اور نوجوان پروفیشنل کوچز کے اندر ٹریننگ لے سکتے ہیں لیکن دیہاتی جگہوں پہ ٹریننگ زیادہ تر اپنے آپ یا لوکل ایکسپرٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے پروفیشنل کوچنگ کی سویدھا بہت ہی لمیٹیڈ ہو سکتی ہے یا نہ کے برابر شہری علاقوں میں اسٹیٹ اور نیشنل لیول کے کمپٹیشنس اور ٹورنامنٹ زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر پارٹیسپیشن کے پاس پروفیشنل ایکپوزر ملنے کی چانس زیادہ ہوتی ہیں جبکہ دیہاتی علاقوں میں کمپٹیشن اور ٹورنامنٹ کا عام طور پر استھانیہ ہوتا ہے جہاں لوگ اپنے علاقے کے ہی دو چار ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں شہری لائف اسٹائل اکثر زیادہ بزی ہوتا ہے اور لوگوں کے پاس کھیل کھیلنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا یہاں پر فٹنس اور صحت کے لیے جم اور فٹنس سنٹرس کا کھلا ہوتا ہے دیہاتی علاقے میں لوگوں کی زندگی ادھک فزیکل ہوتی ہے کھیتی باڑی اور محنت کے کام سے ان کا جسم ایکسرسائز ہوتا ہے یہاں کے لوگ اکثر صبح شام کھیل کھیلتے رہتے ہیں ان فرق کے باوجود دونوں علاقوں کے لوگ کھیل سے سکھ اور خوشی حاصل کرتے رہتے ہیں اور کسی بھی چیز کی پریشانی کو راستے میں راستے کا بادھا بننے نہیں دیتے